जी नमस्ते मैडम तो आपने कोई दवाई ली तो आपने कोई जाँच करवाई थी क्या इसके लिए तो कब से हो रही है आपके ये दिक्कत अच्छा तीन चार दिन हो गए दिक्कत होते हुए सर दर्द भी है बुखार भी है जुकाम भी हो रहा है अच्छा अच्छा तो कुछ जाँचे हैं वो लिख दूँ मैं आपके लिए तो मैं आपके लिए दवाई लिख देता हूँ चार पाँच दिन की दवाई है और एक दो जाँच भी लिख देता हूँ जिससे कि पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है कहीं ऐसा न हो कि आप दवाई लेते रहो और कुछ ज़्यादा दिक्कत निकल जाए आपके अरे वह बुखार होती है न इस वजह से उसमें क्या है बुखार में अपने जो शरीर की पूरी जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है उसमें इंसान को ऐसा लगता है कि बस सोना ही सोना सोना ही और नींद भी नहीं आती लेकिन ऐसा लगता है की सोना ही सोने सोना ही बस अपने है को ऐसी दिक्कत हो रही है क्या आपको तो एक काम करता हूँ मैं अभी तो आपके ग्लूकोस लगा देता हूँ और एक दो दवाई लिख देता हूँ उसको आप खाना खाने के बाद में लेते रहो और एक दो नहीं नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें पूरे आपके जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो जाती है जो बुखार होती है तभी तो ग्लूकोस से यह ठीक हो जाएगा ग्लूकोज में इंजेक्शन लगा देता हूँ मैं उससे सही हो जाएगा और इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी लिख देता हूँ जो आप खाना खाने के बाद में लेते रहना और दो दिन बाद में आप मुझे वापस से एक बार दिखा देना क्योंकि कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो उसे आप दिखाते रहना उसको दो दिन बाद में वापस आ जाना आप तो यह क्या बोलते हैं आप खट्टी चीज़ बिल्कुल भी मत खाना और तेल की चीज़ें मत खाना क्योंकि इससे आपका अभी तो नहीं है लेकिन गला जो है और ज़्यादा खराब हो जाएगा इससे तो खट्टी चीज़ और आप तेल वाली जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना दो पाँच दिन की बात है बस हाँ हाँ बिल्कुल मैं अभी आपके लिए दवाई लिख देता हूँ पेरासिटामोल लिख देता हूँ और एक हाइपर इंजेक्शन लिख देता हूँ तो उससे क्या है इंजेक्शन से तो जो आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी हुई है वो वापस सही हो जाएगी और जो मैं दवाई दे रहा हूँ उससे जो बुखार वगैरह है जुकाम वगैरह है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और खाना खाने का मन भी करेगा तो थोड़ा बहुत खाना भी खा लेना उससे आप बिल्कुल बिल्कुल वो मैंने लिख दी है जुकाम खाँसी की भी लिख दि है इसमें ठीक